ओ की हाल चाल अइ ठीके छै एहि बेर इलेक्शनके की बुझैया एहि बेर भोट केना होयत आयँ किआ डीजलमे डीजल महग सलेंडर महग सब चीज महग आ ताहिके बादो रहता केना रहता ओ ई एक हजार माने एकाएक माने डीजलके डीजल सस्ता रहैया नहि किसान मरि रहल अइ से अहाँ सबके अखन तक ध्यान नहि अइ किसान जे मरि रहल छै ओकरा जोतैओमे पाइ लगैत छै फाजिल पटौनिओमे लगैत छै फाजिल आ आ की कहैत छै लोकसभाकेँ जे सदस्य छथि हुनका सबकेँ राजसभा क्षेत्र हुनका सबकेँ तीन तीन गो पेन्शन भेटैत छनि आ एहिठाम गरीब महिला सब ई एक एगारह सए मे सलेंडर लऽ के तहन खाना बनबैत छथि आ ओ सब्सिडियो बन्द भेल छै आ तहन कहैत छी जे अहाँ बड नीक छै केना नीक छै ओ आयँ हूँ अरे तऽ बहुते जगह ओ आ बहुते जगह हारबो कयलैया ने कर्नाटक हिमाचल एहि सबमे नहि हारलैया कहीँ हार कहीँ जीत लागल छै आ एहि बेर दोसर बात छै जे व्यवस्था होबऽ के चाही देखू एके गो गड़बड़ी अइ इएह सब अहाँ सबकेँ मने होयत छै छै गड़बड़ी जे कोनो बातके नहि बुझैत छियै अहाँ सब अहाँ सबकेँ अखन कै रुपए भेटैया सिलेण्डर तहन आ जहाँ जहाँ कांग्रेसके भेलैया जाके देखिऔ साढ़े चारि पाँच सए आइ अखन कहैत छै मध्य प्रदेशमे जीतलैया भाजपा तऽ कहैत छै ओहिठाम पाँच साढ़े चारियो सए मे देबै तऽ बिहारमे किएक नहि देबै पूरा देशमे किएक नहि दऽ रहल अइ ई सब भोटक राजनीति छै बड तेज छै भोट लेबऽ लेल अहाँकेँ सब सस्ता कऽ देत एहि लऽ कऽ भूल भूल चूक काम नहि करू हम ई नहि कहब जे फलने पार्टीके दिऔ चूनू एहनके आ अपना सबकेँ तऽ अपना सबकेँ तऽ क्षेत्रकेँ चाही ने जे काज करे तऽ नी निषाद कथी कयलक काज से बूझिते छियै किछु नहि तहन तऽ ओहि आदमीके फेर हमसब दऽ देबै भोट हँ हँ सब गोटे विचार करब जे हमर केहन अथी होबऽ के चाही लोकसभा सदस्य ताहि लऽ कऽ गोद लेलक कथी कयलक कहैत छै जे हँ निषाद जे गोद लेलक किछु कयलक हँ निषाद जे गोद लेलक तऽ अखन तक किछु कयलक हँ नहि ने कयलक हँ ताहि लऽ कऽ ओहन आदमीकेँ चूनू जे अपन नीक काज करऽ अपना मने हमरा सबके कोनो हमरा सबके अपन अथी चाही ने क्षेत्र आयँ से हमसब मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्टमे पड़ैत छी ओहिठाम जे बढ़िआँ आएत कैंडिडेट तेकरा हमसब चुन चुनबै ओहिसँ बढ़िआँ केकरो नहि हेतै सबसे बढ़िआँ हमसब आ निषादके एहि बेर देतै तऽ एहि बेर लोग भोटो नहि देतै ठीक छै तऽ ठीक छै बादमे बात करब फेरो विशेष अखन टाइम नहि यऽ